हल्लो ह कौन हल्लो मैम मैं मैं बीना बात कर रही हूँ आप कृष्णा मैम बात हाँ मैम नमस्ते मैम सॉरी आपको लेट नमस्ते बोला इसके लिए तो मैम मैं बोल रही थी कैसी हैं आप

मेरे जो पिता उनका उनका ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में दूसरे शहर में नहीं मतलब वो थोड़ा दूरी हमारे यहाँ से उज्जैन हो गया है

हाँ ट्रांसफर तो वहीं पर ही हमको क्वाटर मिलेगा हम उसी

हमारी पैकिंग चल रही है घर में

तो हाँ हाँ मैम कंप्लीट है जी जी मैम मैं एप्लीकेशन भी लिख कर ले आऊंगी ठीक है नमस्ते मैम